गथ'फ्रा स्क्रिन नायनायजों लोगोसे गाव गेलेनायखौबो गथ'फ्रा बासै बानायजों लोगोसे बिबायदिनो मबाइलफोरखौल' नायनायावहाय गोसो होयो फरायनोबो बासै गेलेनोबो बासै टाइमबायदि गथ'फ्रा फरायनो अलसिया जालांबाय गोसो होलिया बिमाफोरनि खोथाबो खोनासंलिया बे स्क्रिन नायनायजोंनो दिनैहाय गथ'फ्रा बहुद रोखोमनि नस्थ' जालांनो हमदों गाज्रि जालांनो हमदों आरो जालांदोंबो दिनै गोबां रोखोमनि गथ'फ्रा बिबायदि मबाइल नायनायजोंनो गाज्रियावहाय थांगासिनो दङ आरो नस्थ'बो जागासिनो दङ दिनै जों बिमाफ्रा जोङो समावहाय बिबायदि गथ'फ्रा मबाइलखौ नायनो नायबाय थानाययावहाय जोङो समावहाय जोङो फोरोङो बुजायो नाथाय बुजायब्लाबो गथ'फ्रा लालिया अहंखार नियाय गोसो नैबिबायदि नियाय गोसोखौ लानायजोंनो दिनै गथ'फ्रा फरायनायावहाय दुरबल जालांबाय गोसो होलिया आरो दिनै बिमाफ्राबो बिजोंनो जोङो समावहाय जोङो बिमाफ्रा बुजायोब्लाबो गथ'फ्रा अहंखार गोसो लानानै बि मबाइलखौनो बिसोरो नायबाय थागोन गोसो होगोन जेब्ला फरायनायनि टाइम जागोन अब्ला बिमाफ्रा बुंगोन दे आइ बा बाबा नोंसोरो स्टाडियाव हाबदो स्टाडि खालामदो फरायदो होननानैहाय जोङो थोनो नाथाय गथ'फ्रा खोथा लाया खोनासङा दिनै जाय गथ'फ्रा बिबायदि खोथा खोनासङाखै बिसोरो गोबां रोखोमनि बिसोरो नोस्थो जानानै थांदों आरो बिजोंनो जोङो मबाइल नायनायजोंनो स्क्रिन नायनायजोंनो दिनै गथ'फ्रा सोरबाया ड्राग्स बाहायदों आरो गानजा बाहायदों नैबिफोरजोंबो जोंनि गथ'फ्रा नस्थ' जालांनो हमदों आरो थैनानैबो थांनो गोनां जादों दिनै बिफोरबायदि लाइफखौ नायनानैहाय दिनै जों बिमाफ्रा गोबां रोखोमनि जोङो समावहाय जोङो बुजाइयो बानजायो नाथाय गथ'फ्रा बोसोनखौ लायाखै दिनै बिबायदि लाजायैयावहाय जोङो समावहाय बिमाफ्रा जोङो दुखु मोनो गाबखांनाया फैयो नाथाय गाबखांनाय फैब्लाबो दिनै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोजाङाव जोङो लाबोनो नाजाबाय थानायखौहाय जोङो आखाइयाव लानांगौ जों बिमाफ्रा अब्लासो बि गथ'फ्रा बि फिसाफ्रा फरायनायावबो गोसो होगोन आरो गोसो होयोब्ला अब्ला जेब्ला बिसोरो बे गथ'फ्रा फरायनायावहाय इन्ट्रेस्ट नांबाय अब्लानो बे गथ'फ्रा मोजां लाइफआव बिसोरो फैनायनि आगानखौ सुरबोनो हायो अब्लानो गथ'फ्रा मोजांनि उनावहाय बिसोरो फैबाय होननानैहाय जों बिमाफ्राबो गोजोननाया थायो आरो रंजानाया थायो जेब्ला गथ'फ्रा मोजां बिमाफोरजों कानेक्टसन लागोन सोंलु फैगोन बिमाफोरनाव आइयै आङो नै बिदि बिदिखौ आङो कुइसनफोरखौ आङो बुजिनो मोनाखसै बा बाबा नोङो हायोनामा आंनो एसे खोन्थादो आंनो फोरोंदो नै बेबायदि कुइसन सोंलु सोंनाया जोंनियावहाय फैयोब्ला अब्ला जोङो फिसाफोरनोहाय मोजां रोखोम सोंलुखौ जोङो फिनखौ जोङो होयोब्लानो बि फिसाया जोंनि सायावहाय मोजां अनसुंथायफोरखौ मोनज्लायनाय बा मोनदांनाय नैबिबायदिया जोंनि सायावहाय सफैयो आरो जों बिमा बिफानि सायावबो बे गथ'आ जेब्ला मोजाङाव फैबाय मोजां रोखोमै रोंलांबाय मोजां रोखोमै बियो गथ'आ स्टाडियावहाय टाइमबायदि सारिथा बा फासथा नैबिबायदि स्टाडियावहाय हाबमोब्ला अब्ला जों बिमाफ्रा गोजोननाय फैयो रंजानाय फैयो आरो आंनि फिसाजो देरसिनाबो बिबायदिनोमोन फरायनाय टाइमावहाय जेब्ला फरायो अब्ला आंनो थोननाङामोन आंनि फिसाया ओरैबायदि फिसाजो गिदिरा गावनो निजे स्टाडियाव हाबनानै बियो फरायोमोन फरायै फरायै फरायै फरायै जेब्ला गावहा हाखांबाय अब्ला बि फिसाया गावनि मावनांगौ खामानिफोरखौ बियो आंनो आं बिमानोहाय एसे हेफाजाब नैबिबायदि संनाय खावनायावहाय हेफाजाबखौ होफायोमोन आंनि फिसाया बिनिखायनो आं बयबो गथ'फोरखौ बयबो फिसाफोरखौ आङो लुबैनाय दं मोजां गथ'फोर जानो थाखै मोजां फरायसा गथ'फोर जानो थाखै आरो बे मबाइलनि जि स्क्रिन नायनाय नैबेफोरखौ जोङो नोजोर होनो नाङा जोङो नायनो नाङा जोङो समबादि जोङो समावहाय जोङो तिनथा जायोब्ला अब्ला नोङो खेला गेलेनो गोसो दङब्ला खेला गेलेनो हागोन खेला गेलेखांनायनि उनाव नोङो दुगैयै लोबै नोङो स्टाडियाव हाबनो हागोन आरो स्टाडियाव हाबखांनायनि उनाव नोङो जेब्ला नोङो फरायखांबाय स्टाडिया नोङो कमप्लिट जाखांबाय अब्ला नोङो साहा लोंनो लुबैदोंब्ला मामि बा दिदि नै आङो साहा लोंनो लुबैदों आङो साहा एसे बानायनानै होदो मामि आंनि गोसोखौ आङो एसे देहाखौ आं सोरांहोनि नैबिबायदि जोङो बाहायलायनो हायो बिबायदिजोंनो जोङो समखौ खारहोनो हायो जोङो समखौ जोङो खाथायनो हायो आङो गथ'फोरखौ आङो बिबायदि जाजानो लुबैयो मोजां रोखोमै आंनि बिबुंथिया आङो इसेयाव दोननाय जाबाय बन्द खालाम